बिदिनो ओनसोल बेरायग्रा दावबायरिफोर बेरायग्राफ्राथ' मेरला दंलै बिथिं ओरै गौरां दं ओमफ्राय सरलपारा दिब्लाइ दिरबिल दं आरो बिदिनो मेरला मानसिफोर बेरायनो थाङो गोजान गोजाननि फैयो बेरायफैयो जायगा नायफैयो माने मोजां नालाय हाजो एरिया दै स्राय स्राय बोहैनाय बेरायनो मोजां केमपिं थानो मोजां बेरादनो बेरायफैयो जायगाफ्रा लामायाल'सो सरलपारा थांनाया बारा मोजां नङा एसे खुथ्रु खाथ्रा होमबाबो जायगाया बेराद मोजां नायनो मोजां मा नायनो मैदेर नायनो ना मै नायनो मोसा नायनो ना सिंह नायनो हाजो नायनोना गोजौ एरिया जायगा नायनो मेरला दं दै नायनोना बोहैग्रा जायगा नायनो मेरला दं आरो बिदिनो जायगा नायै जायगा बेराद मानसिफोर पिकनिक जाफैयो बेरायफैयो गोजान गोजाननि फतक खेबफैयो भिडिय' खालामफैयो सिनेमा गाहैयो जायनिफलाव जोंबो बेरायनो थाङो बिदिनो सम सम एसे रंजानाय लाबोनो गावबागाव गोसोआव थाङो जोङो बेरायहैयो आरो दिरबिलफ्राव बिदिनो दै दं ना सारनो बेराद मोजां नाव नावआव गाखोनानै बेरायनो हाजो सा सा हाजोनिफ्राय बाज्रुमनाय पेराग्लायदिं खालामो बेरादनो पेरासुटजों ओरै बाज्रुमनाय खालामो जोङो आरो दिरबिलफ्राव बिदिनो पाहार दं बेरायनो दालां दं खुन्थिया गैया लासे दालां हाजो गेजेराव बेराद मोजानो दै बाज्रुमब दुगैनो दै आरो बिदिनो गौरांआबो बेराद मोजां उन्दैफोरनि गेलेग्रा दं हैया जलंगा जुहुग्रा बायदिसिना हाखर नाव सालायनो हानाय गासिबो दंजोबो आरो बिदिनो बेराद मोजां जायगाफ्रा बिदिनो गोबां मानसि फैयो जोंबो बेरायहैयो दावबायारिफोरबो फैयो जोंबो एखम्बा एखम्बा दखान हैयो बेयावनो